ہندوستان میں ہر طرح کا انسان رہتا ہے مسلمانوں میں زیادہ تر بریانی کھاتے ہیں ہندوؤں میں شاہی پنیر ہے چھولے چاول اور پنجابیوں میں مکے کی روٹی ساگ لسی یہ سب زیادہ ہی کھائے پیے جاتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں

جیسے ہم بریانی بناتے ہیں اس میں پہلے ہمیں اخنی بنانی پڑتی ہے اس میں ہمیں سارے کھڑے مسالے پیاز وغیرہ ڈلتی ہے اس میں پھر اس کے بعد اس کی بریانی کی پیاز جو ہوتی ہے اسے براؤن کرکے اسے رکھ لیتے ہیں الگ سے پھر اس میں گوشت ڈال کے اچھے سے بھون وون لیتے ہیں اسے لہسن ادرک کا مسالہ وغیرہ ڈالتے ہیں وہ ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے بھون وون لیتے ہیں پھر ڈال دیتے ہیں مرغے کی بریانی ہو تو مرغہ ڈال دو یا بڑے کی ہو تو بڑا ڈال دو ٹھیک ہے وہ ڈالنے کے بعد پھر اچھے سے اسے بھون لو پھر اس میں چاول دال دو نمک اپنے حساب سے نمک ڈلتا ہے اچار ڈل جاتا ہے یہ سب چیزیں ڈلتی ہیں ایسی ہی ہندوؤں کے شاہی پنیر میں بھی کریم وغیرہ یوز ہوتا ہے لہسن پیاز کا پیسٹ ہوتا ہے ٹماٹر یوز ہوتے ہیں یہ سارے مسالے ہلدی ہے گرم مسالہ ہے یہ ساری چیزیں اچھے سے یوز کرتے ہیں سب اپنے اپنے حساب سے اپنے مسالے ڈالتے ہیں جس کو جیسے تیز مرچ پسند ہے مرچیں تیز ڈل